आं दहाय फुङाव बा दसतासोआव ओरैबायदि मोनसे मबाइल बायदोंमोन मबाइलनि नामआ जाहैबाय अप्प' एक्स थ्रि प्र' मबाइलआ ओरैबायदि मोजां गेम सेम गेलेनोबो बा केमेरा खेबबाबो ओमफ्राय रेम रेम रम आर बेटेरिफ्राबो मोजां आरो थ्रि इमेजाबो बुरजायानो